मेरा अब तक का सबसे पसीन पसंदीदा खेल क्रिकेट रहा है क्रिकेट मेरे को बहुत अच्छा लगता है मैं बचपन से ही क्रिकेट देखता था पहले टी वी में देखता था तो मेरे को समझ नहीं आता था लेकिन देखते देखते उसमें क्राउड इतना होता है लोग इतना पसंदीदा पसंद करते हैं मेरा दोस्त भी पसन्द करता है तो उसकी वजह से मैं भी देखने लगा क्रिकेट और क्रिकेट मेरे को बहुत अच्छा लगता है क्रिकेट में मेरा फैवरेट प्लेयर है विराट कोहली वो जो बैटर है और मेरा फैवरेट बॉलर है इमरान ताहिर जो साउथ अफ़्रीका का बॉलर है मेरे को बहुत अच्छा लगता है क्रिकेट क्रिकेट मैं खेलता भी हूँ और देखता भी हूँ क्रिकेट में मेरे को बॉलिंग करना बहुत अच्छा लगता हे मैं स्पिन बॉलिंग करता हूँ और मेरी बॉल भी टर्न होती हे और क्रिकेट में बहुत सारे प्लेयर हैं मेरे जो फेवरेट हैं धोनी अच्छा प्लेयर है वो कैप्टन भी रहा इंडिया का और इंडिया मेरी फेवरेट टीम है और क्रिकेट मेरा फेवरेट गेम है मेरे को बहुत अच्छा लगता है क्रिकेट में अब वर्ल्ड कप भी आने वाला हे आई सी सी वर्ल्ड कप कुछ दिनों में तो उसको भी में फॉलो कर रहा हूँ और क्रिकेट में लाइट वगैरह लगी रहती हैं सीसीटीवी वगैरह लगे रहते हैं स्क्रीनिंग बहुत अच्छी होती है कमेंटेटी उम्दा दर्जे की होती है इस वजह से ये सभी कारणों से क्रिकेट मेरा फैवरेट है